ریڈیو ایف ایم کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیوں کہ میں ریڈیو پروگرام کچھ نہیں سنتی اور نہ ہی مجھے اس میں کچھ پسند ہے ریڈیو پروگرام میں مجھے کچھ پسند نہیں ہے کیوں کہ میں وہ نہیں سنتی ہاں ڈرامہ ہاں ڈرامہ ٹی وی میں پاکستانی ڈرامہ دیکھتی ہوں اس سے تھوڑا تمیز مطلب بہت اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں لینگویج وغیرہ کافی اچھی آتی ہیں اس سے لینگویج بھی اچھی ہو جاتی ہے اور تہذیب مطلب وہ پاکستانی میٹر بہت اچھا ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت نالج ملتی ہے اس لیے میں وہیں کافی پاکستان پاکستانی فلمی ڈرامہ کافی ہوتے ہیں میں ہماری فیملی میں زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامہ میرا فیوریٹ ڈرامہ ہے اس میں بہت کافی ڈرامہ آ چکے ہیں سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا خدا اور محبت وہ میرا سب سے پسندیدہ سب سے پسندیدہ ٹی وی ڈرامہ ہے بس مجھے ٹی وی ڈرامہ میں پاکستانی ڈرامہ ہی اچھے لگتے ہیں